روایتی دستکاریاں اس وقت پورے ملک میں مشکلات کا سامنا کر رہی ہے لوگوں نے قدیم زمانے سے اب تک دستکاری کے اس فن کو بہت ہی زیادہ حفاظت اور دھیان کے ساتھ اپنے ساتھ محفوظ رکھا ہے وقت کے ساتھ ساتھ زمانے نے کروٹ لی اور دستکاری کے فن کو لوگ بھولنے لگے اور لوگوں نے مشین کی دنیا سے تیار ہو کر آنے والی ہر چیز کو قبول کرنا شروع کر دیا بلکہ وہ اسی کو پسند بھی کرنے لگے ایسا ہونے کی وجہ سے جو روایتی دستکاری تھی اس کے سامنے خطرات منڈرانے لگی اور موجودہ وقت میں اس دستکاری کے فن کو مخلتف پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ کاروبار دن بدن بند ہوتا جا رہا ہے مشین کے اس دور نے بہت سارے کاریگروں کی زندگی مشکل میں ڈال دی ہے ان کا کاروبار خطرہ میں پڑ گیا ہے اور پریشان رہنے لگے ہیں اسی لیے حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس سلسلے میں اہم اور ٹھوس قدم اٹھائیں دستکاری کے فن کو فروغ دینے کے لیے نئے اقدام کرے تاکہ یہ فن دوبارہ زندہ ہو جائیں اور لوگوں کو کاروبار مل سکے ان کے گھر کے چولہے زیادہ بہتر طریقے سے جل سکے اور وہ یہ ایک اچھی زندگی گزار سکے